हैलो जी सर जी कैसे हैं सर जी केना छियै जी सर जी हैलो हाँ सर जी बोलू ने हम सौगंध बोलै छियै सर जी सर जी नहि आबि सकै छियै कियाकि कनिटा सेक्शनमे खेलै रहियै ने तऽ टाङ्गमे कनिटा छै चोट लागि गेलै हँ जकरा वजहसँ जे छै हमे जे छै खेलै रहियै लेकिन तैयो आइ काल्हि गेलियै रऽ लेकिन जे छै ने हमे बुझलियै की एना जे छै बहुत जादा दर्द होइ रहै तैं खातिर जे गेलियै डॉक्टर लगा चेकअप लए बुझलियै सर जी तऽ उ जे छै कहलकै की कुछ दिन जे छै ने दू चारि दिन के जे छै बेड रेस्ट कए लै लए जाहिसँ की टाङ्गमे कुछ आराम भए जेतै कियाकि नहि आराम करबै तऽ सर जी सूजन भए जाइ छै एकरा बुझलियै तैं खातिर लेकिन हमरा जे सर जी भए गेलै हँ आब एक दू दिन बचलै हँ आराम कए कऽ लेकिन सर जी आबि जेबै परसू तरसूसँ सर जी फेर हँ आबि जेबै सरजी

हँ सर जी आवाज नहि आबैए अहाँके हँ सर जी कोशिश करबै गऽ जी अच्छा सर जी जी जी सर जी

की कहलियै सर जी हँ की कहलियै सर जी फेरसँ कहू आवाज नहि आबैए हँ तऽ सर जी अहाँ बुझा देबै गऽ कियाकि आब की कहबै गऽ खेलति तऽ रहबे ने करियै लेकिन ई जे छै बड़ा दर्द दए रहै तऽ आब केना जैतिय रऽ अहाँ खुद सोचू तऽ कियाकि डॉक्टर दए देलकै बेड रेस्ट कहलकै नहि हेतै तऽ फेर दिक्कत भए जेतै ने आराम नहि करबै तऽ अहाँ तऽ खुद सोचे हेबै गऽ कुछ हमरासँ जे दू तीन दिनके खाली जे छै ने क्लास लए के जे छै ने एक्स्ट्रा सीखा देबै ने अहाँ तऽ बस भए गेलै गऽ तब जे छै हमरा आगू जे छै जे छै रोज एबै तऽ सीखिए लेबै गऽ अयमे कोनो दिक्कत नहि छै गऽ खाली दू तीन दिन अहाँ मेन्टेन कए देबै ने हमरा आगू हम जे छै मिला देबै ने जे सब अहाँ सीखा रहल छियै हमे जे छै

जी सर जी हँ सर जी हँ सर जी हँ सर जी ठीक छै सर जी ओ तऽ समझि गेलियै रऽ कोनो दिक्कत हेतै तऽ हम अहाँके बता देब सर जी ठीक छै सर जी जी सर जी हँ खेलनाय तऽ बहुत जरूरी छै ने सर जी जी कियाकि ओकरा बिना हमरा अरके की सीखबै गऽ इएह तऽ छै ने एगो हँ सर जी जीता देबै अबरी बेर नहि जीतबै तऽ एना थोड़े ने छै अबरी बेर जीतनाइ तऽ जीतनाइ छै सबके अबरी बेर पीछारिके राखनाइ छै नहि सर जी अबरी बेर तऽ अहाँ गारंटी दए छियै ने की जीत जेनाइ छै सर जी ठीक छै सर जी हम करब अहाँके फोन तऽ